ہمارے یہاں جو بھی ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ جب زمین کو خریدتے یا بیچتے ہیں تو اس میں بہت بات بات میں وہ لوگ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ لڑائی تک کرنے لگتے ہیں مارپیٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس بیچ میں قانون کو آنا پڑتا ہے پولیس کی بات آ جاتی ہے اور انہیں جیل جانا پڑ جاتا ہے